हेलो हाँ आप है राहुल टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहें सर मेरे को उत्तराखंड जाना है अपने परिवार के साथ सर मैं नेक्स्ट फ़ाइव डेज का प्लैन कर रहा हूँ

बाई ट्रेन जाना चाहूंगा सर और उत्तराखंड में होटल्स और खाने का भी इसी में होना चाहिए ऐ मतलब नॉर्मल ही हो बट फ़ैसिलिटी अच्छी हो और रीजनेबल भी हो हाँ और सर मेरे फ़ैमिली मेंबर्स में पांच छ लोग जा रहे हैं तो उस हिसाब से आप करिएगा अच्छा सर ये रहना खाना और टिकेट का लगभग लगभग मतलब कितने पैसे लग जाएंगे आपको कोई नॉलेज हो तो बता सक हाँ पांच लोग हैं एक्चुअली मेरे साथ अच्छा और एक्टिविटी मतलब अगर वहाँ हम जा रहे हैं तो घूमने रहना हमें गाड़ी वाड़ी भी मिल सकती जाएगी क्या अच्छा तो सर इसका अलग से ये ही कॉस्ट लगेगा ना अच्छा ट्रैवलर के साथ तो और मतलब जैसे ड्राइवर्स लोग भी तो मिल जाएंगे मतलब गाड़ी वाड़ी अच्छा और एक कोई गाइड करने वाला भी वहाँ मिल जाएगा ठीक है सर आप अपना मैं आपको नंबर मैसेज कर देते बता देता हूँ उसमें आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा फिर मैं पूरी डिटेल भेज दूंगा लिखिए फिर सेवन फ़ोर एट नाइन थ्री नाइन टू ज़ीरो फ़ोर नाइन ठीक है सर थैंक यू सर